मैंने खाना बनाना आठवीं क्लास से शुरू किया था और पहली बार का मेरा अनुभव बहुत अच्छा रहा मेरे मम्मी पापा ने मुझे बहुत इंक्रेज़ किया कि नहीं आपने बहुत अच्छा खाना बनाया है मैंने रोटी और दाल बनाई थी और सादी रोटी थी और दाल तड़का थी जिसको मैंने बहुत अच्छे से और आटे को मसलकर उसकी लोई बनाकर धीरे धीरे रोटियाँ बनाई थी चार रोटी के बाद में मेरी पाँचवीं रोटी बहुत सुंदर बनी थी और दाल भी मेरी बहुत अच्छी बनी थी सभी को स्वाद लगा और सभी ने मेरी प्रशंसा की